फ़ोटोग्राफी को जारी रखने के लिए यह पहले के ऐसे ज़माने में

तब से कहीं भी मन हो वैसी फ़ोटो खींच ले चाहे जहाँ मन्दिर में गए या झील पर पास में हो या नदी है पहाड़ों में जाएँ पहाड़ों पे चढ़ें जाएँ वहाँ भी फ़ोटो है प्राकर्तिक सौन्दर्य की फ़ोटो खींची जाती पहले के ज़माने में तो यह था कि मान लो फ़ोटो नहीं खींची जाती थी आजकल के जैसे शादी विवाह हुआ उस फ़ोटो बनवा ले फ़ोटो खींचकर तो उसको फ़ोटो खींचने के बाद माने फ़ोटो परमानेन्ट ले अपने पास रखे तो चाहे जो उसको देख लो पहले ज़माने में था फ़ोटो तो नहीं होती थी तो उससे यह है कि फ़ोटो खींचने उसका हमको भी शौक हमें भी शौक है हमारे पास भी पुराने बाबा की है दादी की है सारी फ़ोटो मोबाइल में हमारी खींची मतलब रखी हुई हैं स्टोर हैं या यह कह लीजिए पहले जैसे मान लो था फ़ोटो जैसे पहाड़ों कहीं इलाकों में गए तो मो मोबाइल वग़ैरह तो होते नहीं थे तो फ़ोटो उसका और सुन को अपने पास रखना नामुमकिन था आज के के युग में मोबाइल जबसे चालू हो आ गए हैं तबसे यह हो गया है कि कहीं भी जाएँ

जब से यह नए नए मोबाइल आ गए तब से जैसा मन हो वैसी कलर फ़ोटो निकलवा लें खींचकर कलर फ़ोटो भी चलने लगी है कलर फ़ोटो आ भी गई हैं और मन्दिर है या कहीं पहाड़ी इलाका है कहीं भी जाएँ सौन्दर्यीकरण के रूप में कैमरे का बहुत ही अच्छा विस्तार है फ़ोटोग्राफी के लिए यही हमा हमारा भी शौक है फ़ोटो खींचने का कहीं जैसे हम जाते हैं हमलोग जाते हैं पिकनिक स्थान पर पिकनिक गए या स्कूल गए यह कहीं मन्दिर वग़ैरह में तो आधे से मन हुआ कि चार दोस्तों के साथ में अभी चारों फ़ोटो खींच लें तो अपने पास स्टोरेज़ रहेगी कभी कभार याद के लिए वह फ़ोटो हमारे पास रखी रहेगी तो हमको यह मिल यह होता कि हम वहाँ गए थे वहाँ ऐसे ऐसा सौन्दरी सौन्दर्य था या या सब प्राकृतिक था बा फ़ोटो खींचने से फ़ोटोग्राफी में यह सब जारी रहेंगे हैं फ़ोटोग्राफी को लेकर हमारी यही प्रेरणा है